ہیلو کیا میری بات ذائقہ ریسٹورنٹ شاہین باغ سے ہو رہی ہے میں مکہ مسجد سے آمنہ بول رہی ہوں جی دو گھنٹہ پہلے لنچ آڈر بک کیا تھا جس میں میں نے ون کے جی بریانی ون پلیٹ قورما اور ہاف پلیٹ چکن فرائی بک کیا تھا جس کے ساتھ میں نے ایک کول ڈرنگ اور تھری پلیٹ کھیر بھی بک کی تھی جی بھائی صاحب مجھے میرا سامان تو مل گیا ہے لیکن اس میں کچھ کول ڈرنگ اور کھیر بھی نہیں ہے بھائی صاحب آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے گھر میں مہمان ہیں جب میں نے پورے پیسے دیے تھے تو مجھے میرا سامان کیوں نہیں ملا اب یا تو آپ پیسے واپس کیجیے یا آدھے گھنٹے کے اندر وہ سامان میرے گھر پر بھیجیے اوکے ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہی ہوں